यस मैम कब से गई है लाइट ठीक है मैम मैं अपने कुछ उनको भेज देती हूँ कर्मचारियों को देख लेती हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही हैं औ मैम आपके घर नहीं है या बाकी सभी एरिया में नहीं है लाइट अच्छा मैम कुछ वायर आयर ऐसा लग रहा है कि कहीं पर टूटा है या अच्छा ठीक है मैम तो मैं मेरे कर्मचारियों को भेज देती हूँ हाँ तो आप दस से पन्द्रह मिनट में आ जाएँगे मैम तो आपकी लाइट को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मैम कारण यह है कि बारिश होती है तो कहीं पर वायर टूट जाते हैं इस कारण अब वह अगर ज़्यादा फाल्ट नहीं होगा तो जल्दी हो जाएगा और अगर ज़्यादा टाइम मतलब फाल्ट ज़्यादा जगह होंगे तो कुछ ज़्यादा टाइम लग जाएगा मतलब एक से डेढ़ घंटा मान लीजिएगा मैम जैसे मौसम के ऊपर रहता है हवा तेज़ चलती है बारिश होती है वह हो जाती है बाकी अदरवाइज़ तो कभी होती नहीं ऐसे

मैम अभी जो भैया फ़्री रहेंगे जैसे कोई हमारे जो सर हैं मैं उसको बोल देती हूँ तो हमारी टीम आ जाएगी मैम आपके यहाँ पर है ना आप मुझे एड्रेस बता दीजिए कहाँ पर यह प्रॉब्लम हो रही है

ठीक है मैम एल आई जी के एरिया में ठीक है थैंक यू